हमरा गाँवमे सब कुछके सुविधा अछि सब कुछके मतलब हर तरहके कॉलेज खुलल यऽ हर तरहके इस्कूल यऽ हर तरह के सब कुछ छै डान्स क्लास छै जैमे हमहूँ डान्स करै लेऽ जाइ छी बड़ा सुन्दर लागैए बड़ा नीक लागैए पढ़ाइयो लिखाइमे सब कुछके सुविधा छै जेना अहाँके सब कुछ जेना होइ छै हमरा सबके इस्कूलमे सब कुछ मतलब गाँवमे जे कि कहै जे सब कुछके सुविधा अछि जे मतलब हर तरहके मतलब सब कुछ मिलैए सरकारके तरफसऽ सब कुछ दैए एहन बात नै छै जे नै दैए सब कुछके सुविधा अछि जे सब कुछ दैए जे मतलब अहाँ सब मतलब डान्स क्लास के ओकर बाद अहाँके मतलब सुपौलमे डान्स क्लास यऽ ओइमे हम जाइ छी सिखै लेऽ सब कुछ करै लेऽ जाइ छी हम हमरा नीक लागैए करैमे हमहूँ डान्स करै छी जे मतलब कॉलेज मे हर तरहके मतलब हर तरहके नजारा यऽ हर तरहके देखै सुनै छी सब कुछ देखैमे नीक लागैए सब कुछ करैयोमे नीक लागैए एहन तरहके बात नै छै आ टाइम टेबुल सब कुछ मौसम एकदम फूल पेड़ सब कुछकऽ सुविधा मतलब कि कहै छै सड़कके कात कातमे पेड़ पौधा छाँव सब कुछसऽ मतलब सुधार यऽ सब कुछ देखैमे सुनैमे सब कुछ करैमे नीक लागैए एहन तरहके बात नै छै सब कुछ जे मतलब इत्यादि जत्ते प्रकारके होइए सब कुछ ठीक लागैए डान्स क्लास मे अहाँके डान्स अच्छा तरहसऽ सिखाबैए सबकऽ सिखाबैए सब जाइए आगू बढ़ैए कॉलेज मे अच्छा पढ़ाइ होइए आगू पोस्टिङ्ग लैए अपन सब कुछ करैए हरेक तरहके मतलब बात विचार होइ छै राजनीतिकोमे बैठै छी राजनीतिको सिखै छी राजनीतिकोमे बढ़िया तरहसऽ सब कुछ होइ छै जे मतलब जे कहल जाइ छै हँ भेल हें जे मतलब बैठको होइए सब कुछ होइए जे मतलब नै लड़ाइ झगड़ा नै कुछौ नै कोनो काण्ड ताण्ड सब कुछके ठीक ठाक रहैए सब कुछ मतलब मिला जुलाकऽ सब कुछ चलैए सब कुछ मतलब सब कुछ रहै छै सब कुछ चलै छै जेना हमरा गाँव घरमे सब कुछ सुविधा देने यऽ सरकार मेन तऽ राशन पानि टाइम टाइम पर अनाज मिलैए टाइम टाइम पर राशन मिलैए ओकर बाद अभी सब कुछ दैए सरकार एहन तरहके बात नै छै कोनु सब कुछ दैए ओकर